कच्छ जी कला वधीक करे त हितां खां आयात निर्यात कई वेंदी आहे ऐं इहा सॼी कला कच्छ जे हिकु गाम में आहे हिक गाम जो नालो आहे भुजोड़ी भुजोड़ीअ में जेका असांजी कच्छ जी कला आहे उहा हुते ॾाढी ई प्रख्यात आहे हुते जा माण्हू सभु पंहिंजे हथनि सां ठाहींदा आहिनि ऐं बांधणी जीअं कपिड़े ते धागो पिरोए करे ऐं उन खे कलरनि में डुबाए करे बांधणी ठाही वेंदी आहे उहा सॼी ॿाहिरि ॿाहिर जे देशनि में बि वेंदी आहे जीअं त दुबई आहे अमेरिका आहे ऐं उते जा जेके वॾा वॾा माण्हू हिते ईंदा आहिनि उहे हितां उहा ज़रूरु वठी वेंदा आहिनि ऐं हिन जी बिक्री बि घणेई महांगी हूंदी आहे त कच्छ जा माण्हू इन मां घणेई कमाईंदा आहिनि